ہندوستان کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے جو ویدک تہذیب سے شروع ہو کر موریہ گپت دلی سلطنت مغلیہ سلطنت اور پھر برطانوی راج تک پھیلی ہوئی ہے آزادی کی جد وجہد کے بعد پندرہ اگست انیس سو سینتالیس کو ہندوستان ایک خود مختار ملک کے طور پر ابھرا اس کی موجودہ شکل آئین ہند کے نفاذ سے قائم ہوئی جو ایک جمہوری سیکولر اور وفاقی نظام کی حکومت پر مبنی ہے اس طویل تاریخی سفر نے ہندوستان کو ایک کثیر الثقافتی کثیراللسانی اور متنوع جمہوری ملک بنایا جیسا کہ آج ہم جانتے ہیں میرے لیے سب سے قابل فخر لمحہ اپنے دیش کی آزادی ہے اس تحریکِ آزادی میں شامل جن لیڈروں کو میں بہت پسند کرتا ہوں وہ ہیں مہاتما گاندھی پنڈت نہرو سبھاش چندر بوس سردار پٹیل بھگت سنگھ لالا لاجپت رائے اور ڈاکٹر بی آر امبیڈکر